दादा दादा हलो हा मूंखे न वड़ा पाव खपंदा पंजाहु तव्हां भाउ घणो लॻाईंदाऔ हा घणा भाव लॻाईंदव

हा त वीह रुपया वारा मूंखे पंजाहु खपनि उनसां थूम जी इहा चटिणी बि खपे हा चटिणी साणु खपंदी आहे इहो छा चइबो आहे कांधे जा भजिया बि खपनि मतिलबु पंजाहु प्लेटां हा हा वड़ा पाव ई ॾींदाऔ कांधे भजिया घणे प्लेट आहे हिकिड़ी हा त वीह वारी पंजाहु प्लेटां खपनि परींहं खपंदियूं आहिनि छा परींहं परींहं खपंदियूं आहिनि न परींहं परींहं हा ऐं इहो छा चइबो आहे इहे साबुदाना वड़ा आहिनि न उहे बि खपंदा आहिनि पंजाहु प्लेटांं उहे घणो भाओ लॻाईंदा आहियो हा हा लिखी वठो हा हा पंजाहु बटाटे वड़ा हा ऐं न बसरु वारो ई खपंदो आहे हा हा ऐं हा हा त वीह वारो खपंदो आहे न हा हा हा

हा पर डिस्काउंट ॾिजो ऐं इहो उसलु मिसलु उसलु मिसलु

हा त वीह वारियूं हले ऐं मा त इहो छा चइबो आहे उसलु मिसलु बि पंजाहु प्लेटूं खपंदियूं आहिनि उहे घणे आहिनि ॿटीह लॻायो न घटि त कयो न भाउ हा अच्छा हा त ठीक आहे तव्हां खे जेको ठीक लॻे ठीक भाओ लॻायो हाणे पहिरें टाइम तव्हां खां वठां थी ॿिए हंधु त सस्तो मिलंदो आहे भले तव्हां महांगो था ॾियो तॾहिं बि हा टीह लॻायो हा हा हा ठीक आहे हा पंद्रहं सौ अच्छा हा ठीक आहे

हा हा जी हा जी हा

हा हा हा

हा ठीक आहे दादा परींहं खपे जॾहिं तव्हां माल ॾींदव न तेॾीमहिल पैसा ॾेई छॾींदमि अच्छा न न त मां अधु पेसा ॾियावं थी तव्हांखे न त मां अधु पेसा तव्हांखे मोकिले थी ॾियां हाणे अॼु जी हा मोकिलिया जी अच्छा

हा हा ठीक आहे ठीक आहे मां मोकिलींदीमांव परींहं असां कॉलोनीअ में रहंदा आहियूं हा हा हा हा ओके ठीक आहे हा हा ठीक आहे हा हा न न पासे में ई आहे बराबरि हा पंद्रहं वीह मिंट ॿियो छा बराबरि आहे हा जय झूलेलाल बेड़ा पार